पहिले जे रहय केमरा चलय रहय पहिले केमरा चलय रहय आब जे छै से मोबाइलेसँ हर काम होबय छै मोबाइलेसँ फोटो घिचाबय छै हर चीज जे यऽ बढ़िआँ होबय छै ई अच्छा छै मोबाइलेसँ जहाँ उहाँ जा कऽ अपन हर चीज सभ काम मोबाइलेसँ हुअए छै मोबाइलेसँ लेडिजो आरो सभ चीज बनाबय छै

सारा काम यही बड़का मोबाइलसँ होइ छै